جی ہاں سر میں نے آپ کے یہاں سے چکن فرائی منگوایا تھا لیکن وہ غلط آ گیا ہے جو مجھے واپس کرنا ہے میں نے تو چکن فرائی منگوایا تھا لیکن آپ کے یہاں سے مٹن قورمہ آیا ہے مجھے چکن فرائی ہی آرڈر کرنا ہے کرپیا مجھے وہی ڈیلیور کر دو اور اس بار خیال رکھنا کہ ایکسچینج نہ ہو مجھے میں جو منگواؤں وہی آنا چاہیے میں نے چکن فرائی منگوایا ہے اور مجھے وہی آنا چاہیے تھینک یو